भारत में अॼुकल मोबाइल ते छोकिरा छोकिरियूं मशहूरु थियण था चाहीनि इन रीति पंहिंजा विडीओ ऐं रिलीस ठाहे करे छोकिरा छोकिरी पैसा कमाइनि था केर त मोबाइल में कॉमेडी विडीओ ठाहे करे बि मशहूरु थिया आहिनि लेपटॉप जो बि क्रेज़ हींअर घर घर वेठे वधियो आहे छो त ॿाहिरियों कम बि लेपटॉप ते मिले थो ऐं ॿारनि खे पैसा मिलनि था जंहिं हिसाब सां मोबाइल जो क्रेज़ वधियो आहे उनजे हिसाब सां छोकिरा छोकिरी अॼुकल्ह सभु कोई युट्युबर यां कोमेडी वीडियो कनि था तंहिंजे करे हींअर मोबाइल जो क्रेज़ वधी वियो आहे